जिउआव आं गोथार खामानिखौ फुजा होनानै आरो बिमा बिफानि बोर एबा बिमा बिफाखौ खुलुमनानै जागायजेनो मानोना आं गोथार खामानि मावैनि सिगां बिमा बिफानि बोर एबा आसिरबाद लानानै मावजेनो आरो आं गावखौनो गोजोननाय मोनो बिमा बिफानि बोर एबा इसोरखौ फुजिनानै मानोना दिनैसिम आं फोरमायनो हागोन एबा खामानि मावनो लानायफोरा बिमा बिफा एबा बिमा बिफानि बोर एबा खुलुमनायजोंनो आंनि मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंदों आरो जाफुंगासिनो दं बिनिखायनो आं ओ सानोदि गोथार खामानि मावैनि सिगां बिमा बिफानि बोर लानाय एबा इसोरखौ फुजिनाया गोनांथि होननानै